नोंस्रा देग्लाय मा मा माइ गायनो नागिरखोहाय जोंहा खोथिया गोरानै खुबैबाय दाख्लै खुबैहोला बायबाय दाहोना फोरखौ गाजा ओंखारहांबाय मोनहाय सोमना दोननानै ओंखायनो थिख जाबाय जोहा अखाजों इसे बारन खय बिघा हाया नोंसिना खय बिघा हाया नोंसिना खय बिघा हाया दाहोनाफोरा साफ्से ए जोहा न'आव ख्लेब ख्लेब गायसै हा एसेल'खा खोथिया जाबानो खासिया खासिया बानायनोसै खासिया बानायखांनानै आमथिसुवा बायबाथाय होख्लायसै गायनाया दाम दुम सफथा खननैसो बिसिना खोथिया खुबैजोबा दालाय माजों गायनांगौ जोहा खोथिया खुबैखाबाय दा अखाजों रज'बाय जोंना एसे जौहांबाय